जी हमर नाम अनामिका कुमारी छै हम इस्कुलमे जॉबके लेल अप्लाइ कयले रहलियै हन हम टेन टू प्लस कयले छियनि हम ग्रैजूएशन करि रहल छियनि आओर हम कम्प्यूटर सीखैत छियनि ओहिमे सीखने छियनि पावर पोईंट एक्सेल ईसभ पावर पोईंट एक्सेल ईसभ जनैत छियनि तब इस्कुलके काम भी ओहिपर करि सकैत छियनि हँ हमरा पेंटिंग बहुत अच्छासँ अबैए हँ पेंटिंग बहुत अच्छासँ करि लैत छियनि आओर बच्चासभके खेल खेल कूदमे भी अच्छासँ करबा सकैत छियनि खेल कूदमे फुटबॉल क्रिकेट ईसभ हम करवा सकैत छियनि हुनका बैडमिंटन आओर रे अथी रेसिंग ईसभ योगा ईसभ भी करबा सकैत छियनि डांस गाना हैलो हम आर्ट्ससँ करैत छियनि ओहिमे हिस्ट्री जीआग्रफ़ी हिंदी इंग्लिश ईसभ लेने छी हम ना ना कयने छियनि कोनो जगह